पोलियोके विषयमे हइ कि आब बच्चासभके पहलेके जमानामे रहलक कि बड़ा दिक्कत होइत रहलक पोलियो मारि देलक लोथ लाँगड़ हो जाइत रहलक आबके समय ऐसन हो गेलक कि आशासभ हइ घरे घरे जा कऽ बच्चासभके मतलब खुराक दवाइ सुइ अपना देलक समय समयपर लऽ लेलक आब कोइ चीजके दिक्कत न हइ जकरा नजदीकमे हइ हॉस्पिटलमे भी जा कऽ लऽ लेलक मोहल्ला टोलामे सभजगह घूमि घूमि कऽ बच्चासभके खुराक दवा सुइ पड़लक आब बच्चासभके सुधार बहुत भेलक हे पोलियोके बहुत ग्रस्त मतलब खतम भेलक हऽ आब जे हइ से अपना इधर मतलब पोलियोके विषयमे बहुत कम हइ आब हर जगह व्यवस्था शुरु भऽ गेलक हऽ जगह जगहपर मतलब मतलब दवाके सरकारी सुविधा उपलब्ध हइ कहीँ कोइ दिक्कत न हइ बच्चासभके खुराक समयपर घर परमे जाके सभके मतलब आशा पहुँचि कऽ मतलब सभजगह मतलब अपन बच्चासभके खुराक दऽ रहल हए अब परिवारके लोक भी समय समयपर खुराक बच्चासभके दिलवा रहल हए अपना पराया अगल बगलमे भी जा कऽ जहाँपर जानकारी छूटल हइ लोक अपना मोहल्ला टोलामे बता देलक वहाँ भी जा कऽ सभ आशासभ सुइ दवाइ पोलियोके खुराक देलक हम तऽ देख रहलति कि पहिनेके अपेक्षा आब बहुत सुरक्षा हए पोलियोके लऽ कऽ पोलियोके शिकायत आब बहुत न के मात्रामे हए बहुत सुधार पहिनेसँ भेलक हए आब यहाँ तऽ न समझि रहलथि कि हॉस्पिटलोमे देखैत छी कि हर चीजके सुविधा हइ आब कोइ चीजके दिक्कत न हइ सुधार बहुत हो रहल हइ पोलियोके लिए समझू कि बहुत बन्हिआँ बैच बनि गेल हइ सरकारके तरफसँ कि घर घरमे लोक मतलब अपना पराया बाल बच्चा ककरो दवा पिलाबयके अगर छुटि गयलक तऽ दवा मिलि गयलक आशा पहुँचि गेल